اتّر پردیش میں تعلیمی نظام اسکول چھوڑنے پر اور غیرحاضر کے مسئلے میں بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں طلباء بھی اس موضوع کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اتّر پردیش میں تعلیمی نظام کو سنجیدہ ہونا پڑے گا